हूँ बोलू हँ हेलो जी जी हइ पोता हइ तीनगो आओर पोती हइ एगो एना तऽ पोता हइ चारिगो पाँचगो बुझलहुँ महज अभी दुगो तऽ एखन छोटे हइ तीनगो बालिग हइ दुगो तऽ बाहर रहै छै दुगो तीनगो घरपर रहै छै दुगो हइ पढ़ैवला एगो पोती आओर दुगो पोता आओर एगो छोटा हइ दिक्कत तऽ अभी जनबे करै छथिन अभी की से एखनी सरकारी पढ़ाइ कोनो बढ़िआँ पढ़बै छै कोइ मास्टर हमसब प्राइवेटेसँ पढ़बै छै तनिका पैसा लगाकऽ तऽ पढ़ै छै कोन कोन जगहपर जी हमर पोता पोती जाइ छै पढ़ै जी ठीक हइ तऽ जी नहि सरकारीमे तऽ वएह जहाँ लइकासब जाइ छै कोनो एन्ने खेलै छै कोनो ओन्ने खेलै छै कोनो एन्ने रहै छै मास्टरके कोनो फिकिरे नहि रहै छै बच्चा अपनेमे मारि पीट सब आओर प्राइवेटसँ तऽ से अपन ढौआ लै छै तऽ बच्चासबके पढ़ाबै छथिन ओ हमर बेटा लिखाकऽ नाम गेलैए ओ सब हमरा पता नहि हइ हम तऽ मठपर रहै छी हँ हँ ठीक हइ तऽ हम पुछ्बै बेटासँ जी राम राम